असांजे उल्हास नगर जो हिकु समाचार चैनल आहे जंहिंखे उल्हास न्यूज चवंदा आहिनि इनमें लॻभॻि समाचार असीं टका सिंधी भाषा में हलंदो आहे ऐं कझु ईअं आहे जेको वीह टका हिंदी में हलंदो आहे त इहो कोशिशि करे सौ टका ही सिंधीअ में हलणु घुरिजे ऐं जेके ॿिया असांजे देश जा चैनल आहिनि त हो त कंहिं बि हिकु भाषा में हलाए पंहिंजी राष्ट्र भाषा में हलाइण बि बहितर आहे कंहिं बि ॿी भाषा में हलाइणो हो न घुरिजे उहो हिंदीअ में ई हुजणु घुरिजे छोत असांजी राष्ट्र भाषा हिंदी आहे बाकि ॿिया जेके नंढा चैनल आहिनि हो पंहिंजे शहर जे अनुसार पंहिंजे शहरुनि जे बोलीअ अनुसार ई हुजणु खपनि जीअं असां उल्हास नगर जो सिंधीअ में हुजणु खपे त तीअं ई ॿियनि देशनि जो ॿियनि जॻह जो उता जी जेका बोली आहे उनमें हुजणु घुरिजे